हॅलो प्रसाद ट्रॅवल्स उलयतां

हॅलो हॅलो प्रसाद ट्रॅवल्सान कॉल लायला तुमी तुमकां कितें आह बुकींग करपाचें आहलें ऑके म्हाका सांगा तुमी केन्ना योवपाक हा गोंयांत आनी तुमकां खंय वचपाक जाय खंयचो गांव पोवपाक जाय किंवां शहर पय तुका पोवपाक दिसता आनी कसले मातशे खंय हा ऑके जाल्यार तुका एक गांवान कशे सॅटींग जाय रायट ऑके आनी तुमकां तुमी नोर्थ गोवानूय भोवोंक पयता आनी सावथ गोवानूय भोंवपाक जाय सारकें बरें बरें आनी कितले दीस तुमी रावतले गोंयान कितले दिसांक लागून आसा तुमी येतले हांगा बरें आनी म्हाका एक सांगा तुमी कशें येवपाक आसा गोंयान आनी खंयचे तारकेक योवपाक आसा ट्रेयनीन येतले कांय फ्लाय्टान येतले आनी ते कितल्यांक येतले तें मातशें कळयल्यार आमीय आमची तयारी दोवरपाक शकतात तेका लागून बरें स्टेशनार न्ही तुमी वास्को स्टेशन बरें बरें तर आमी कितें करता जाणां आमी वास्को स्टेशनाचेर कलेक्ट कर करून तुमका कुठ्ठाळे हांगासर एक बऱ्या पैकी नामांकीत हॉटेल आसा तितून आमी तुमकां दवरतले थंयच्यान आमकां नोर्थ गोवाय लागीं पडटली भोंवपाक आनी तशेंच तुमकां साव्थाचेय जे गांव आसात ते पोवपाक आमकां बरें पड पूण सर पूण सर तुमकां जेवणाची सोय सर तुमका कांयच तुमकां टेन्शन घेवपा सारकें थंय कांयच ना थंय सोय खूब बऱ्या पैकी सोय तुमका खंयच्याच हॉटेलान मेळना गोंयान असो सोय तुमका गोंयान आमचे तीन पॅकॅजीज आसा आमकां आमचो पूण तेका लागोन तुमकां पंदरा हजार पडटले इतल्यान चलता हय हय बरें बरें सर बरें सर सर सर तुमकां जेवणाची हितून वॅज आनी नॉन वॅज दोनूय मेयटले कशें करतले ती आदली पद्दत तीच तेय आमी तुमकां दाखयतले तितूंत करून आमी तुमकां वाडटले तशेत जी देवळां आसात देवळां आसात चर्ची आदली मश्जीद आसा आमी तेच तुमका सगळ्या कडेन भोंवडयतले सर तुमी तेचें कांयच भिनाका आमी तुमचो असो अनुभव करतली आनी खंयच गोंयान तुमकां मेळचो ना अशें ऑके सर ऑके सर मेयटा तर सर तुमकां तुमी जेन्ना गोंयान येता तेन्ना बाय